गाजीपुर ज़िले में स्थानीय सरकार और राजनीतिक सम्बन्ध एक प्रशासनिक विभाग निर्वाचन अधिकारी राज्य जैसे ठीक ही कार्य कर रहें कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ विधायक जय किशन श्री जय किसन साहू जी हैं वो अच्छे कार्य करते हैं जैसे कि हमारे यहाँ गरीबों के जैसे कि कोई गरीबों की झोंपड़ी झड़ गई तभी भी आते हैं और जैसे हर एक कार्य के लिए आते हैं हमारे यहाँ कोई भी दुःखद हो गया तभी भी आते हैं जैसे हमारे हमारे ज़िले में सात विधायक हाँ सात विधायक हैं जो जैसे जय किसान श्री जय किसान साहू जी हो गये डाक्टर वीरेंद्र यादव हो गये और मनु अंसारी हो गए ओम प्रकाश सिंह हो गए अंकित भारती ऐसे वैसे वगैरह लोग हैं जो अच्छे कार्य करते हैं हम देखते हैं अपने आँखों से हमारे डी एम आरेखा खौरी जी हैं कोई भी वैसे हो गया दुर्घटना तो आती हैं हम देखते हैं उनको देखे हैं हमारे यहाँ के सांसद अरे माननीय सांसद अफ़जाल अंसारी जी हैं जो अभी फिलहाल में हमारे यहाँ के पास की रोड थोड़ा गड़बड़ थी वो बनवाए हैं अपने कार्यकाल से और जैसे कि सैदपुर से लेकर बाईपास जो जितने हैं सैदपुर हो गया नंदगंज हो गया और जैसे जगह जगह के बाईपास हो गए माननीय अफ़जल अंसारी जी अपने सांसदीय अथ्व से बनवाए हैं और एक नम्बर का रोड बना है बहुत अच्छा अब लोग हम उन उनसे बहुत गर्व महसूस करते हैं वो रोड पर चल कर बहुत पहले बहुत जाते थे अगर हम लोग को कहीं जाना होता था सैदपुर जाना होता था तो गड्ढे गुच्चे से होकर जाना पड़ता था तो वही है जैसे हमारे यहाँ के पहले के मंत्री रहे हैं ओमप्रकाश सिंह आज के विधायक है जमनिया क्षेत्र के पहले जाते थे हम लोग जब पहले जाते थे तो बहुत गड्ढा गुच्ची था रोड पर अब रोड बहुत अच्छा बन गया है जो माननीय ओमप्रकाश जी ने बनवा दिया है और देखते हैं वहाँ का एक सिश्टम कि बिजली लाइट और हर एक चीज़ रोड पर शाम होता है तो वहाँ पर जलता है पहले बहुत गंदगी होती थी पर अब हर घर में शौचालय बनवा दिए हैं हमारा तहसील सदर है देखते हैं तो वहाँ पर सदर जाते हैं तो टाइम अच्छे से निर्धारित समय से बैठे रहते हैं और जैसे हमारी हमारे यहाँ की पार्टीस में देखिए तो सपा है और कांग्रेस ये सब मिल कर हर छोटी छोटी पार्टी मिलकर गठबंधन से लड़ रही हैं और अच्छा इन सबों का देख रहे हैं जो हमारे यहाँ के सांसद हैं अफ़जल अंसारी जी माननीय वो अच्छे कार्य करते हैं गरीबों के मसीहा बोले जाते हैं इधर जैसे कि कोई दिक्कत होती है अभी देखिए फिलहाल में हमारे गाँव में झोंपड़ी गिर गई थी बस थी हरिजन बस थी बोला जाता है वहाँ पर बकरी दबकर मर गई थी तो आए थे तो वो फिर दिए उसी लिए और हमारे यहाँ के विधायक से जो इतनी समय साहू जी हैं जो किसी भी कोई भी घटना होती है तो तुरंत लौकते हैं और तुरंत ऐक्सन लेते हैं अभी फ़िलहाल में हाईवे पर नंदगंज एक्सीडेंट हुआ था तो तुरंत आए एक फोन जाता है तो तुरंत आते हैं लोग हमारा ज़िला में जैसे कि राज साझा करने के लिए ज़िला अधिकारी अरका खौरी अरका खौरी जी को हम देखते हैं जैसे कि आती हैं हमेशा हर टाइम पर पहुँचती है और हमारा ज़िला बहुत अच्छा है गाजीपुर ज़िला में प्रशासन के अधिकारी भी अच्छे हैं और यहाँ के नेता लोग भी अच्छे हैं यहाँ पर हर काम बहुत अच्छे से होता है और जैसे कि ठीक ठाक होता है हमारे विधायक हैं श्री जय किसान साहू जी हमारा विधानसभा सदर में आता है जब ये विधायक हुए तो हमारे गाँव की रोड एकदम बिगड़ी टूटी थी पर तुरंत इनके विधायक होने के चार या छः महीने के बाद तुरंत रोड बनना चालू हो गया आज की डेट में जो कोई अधिकारी आता है तो रोड देखता है एक बार पहले लोग आते थे इसी तरह चले जाते थे कोई रोड नहीं बनवाते थे पर ये आए हैं तो बहुत अच्छा रोड अब बहुत महसूस होता है अच्छा महसूस होता है